हैलो मां रतन लाल भाटिया ॻाल्हाए रहियो आहियां ऐं तव्हांजी जेको नओं सि सिलेंडर मतिलबु डिलीवरी थी आ्हे उन में ॾाढियूं मतिलबु तकलीफ़ूं आहिनि उन में गैस मतिलबु लीकेज थिए हेठी ऐं मुंहिंजो बुकिंग जो नम्बर जो कार्ड ऐं ई नम्बर आहे तव्हां इन करे महिरबानी करे इन सिलेंडर खे बदिलाइण जी कोशिशि कंदा